आयज काल खेळ हो अत्यंत गरजेचो विशय जाल्लो आसा खेळ फक्त आपणें खंय तरी मॅडल जिकोवन दितलो देशा खातीर राज्या खातीर किंवा आपूण आपल्या देशा खातीर खेळटलो राज्या खातीर खेळटलो ह्याच हेतून खेळपाचो जाय अशें ना कित्याक आयज काल मनशाचो व्यायाम हो खूब कमी जाल्लो आसा फक्त बसून कामां करता रांदपाची सुद्दां घरांतली जी वावराडी आसा ती तांकां सगलें आयतें जाता पयलीं लोक उदक सुद्दां बांयचेर काडटाले पीट दळटाले व्यायाम खूब जातालो पूण आयज सगलीं कामां बसून जाल्ल्यान आयतीं कामां जाल्या आशिल्ल्यान आंगाचे शारिरीक व्यायाम हो खूब कमी जाल्लो आसा आनी व्यायाम हो खूब गरजेचो आसा की ते म्हणपाची चलपाची सुद्दां संवय ना हांगाच्यान इतले लागीं बाजाराक वतले जाल्यार सुद्दां पयलीं आमी चलत वताले पूण आयज सगले वाहनां प्रत्येक एकट्या कडेन वाहनां आसात ताका लागून चलपाची संवय कमी जाल्ली आसा आनी तें शारिरीक दृश्टीन खूब कठीण जाल्लें आसा वेगवेगळीं दुयेंसां मनशाक जायत आसात ती टाळपा खातीर व्यायाम हो म्हणजे व्यायाम करनासतना म्हणल्यार जो खेळाच्या माद्यमांतल्यान आमकां मेळटा ताका लागून खेळ हो अत्यंत गरजेचो आसा तशेंच मानसीक दृश्टीन सुद्दां पळोवपाक गेल्यार ह्या खेळाचें म्हत्व खूब आसा कसलें एक ताण आसलो मनाचेर ताण टेंशन जाल्लें आसा जाल्यार आपलो थोडो वेळ जर खेळाक दिल्लो जाल्यार तो ताण मानसीक ताण कमी जाता ताका लागून हांव एक इतलें सांगतां की खेळ हो एक तुमी चालू दवरचो खेळाक खंयच्या वयाचें बंदन आसना खेळपाकच जाय